हाँ भैया आप फ्लावर शॉप से बोल रहे हो आप यह शादी की मेरी बेटी की शादी है तो मुझे डेकोरेशन करवाना है फ्लावर्स का तो क्या पॉसिबल है आपके यहाँ मतलब है दो करने वाले कर्मचारी है आपके पास हाँ बस इसी मतलब आठ तारीख को लगन है पूरे मतलब हमारे पूरे घर में हॉल में दो तीन रूम में एक डेकोरेशन करवाना है ऑन्ली फ्लावर का तो उसमें चाहिए गुलाब चल जाएँगे गेंदे चल जाएँगे और जासमीन और कि वह और भी जो आपके पास वेराइटी होगी आप बता दीजिए कौन कौन से हैं और क उसमें मतलब कैसे कितना वह लगेगा रेट और हाँ हाँ डेकोरेशन में समय कितना लगेगा अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो हमारा हॉल है जो हाँ

हाँ और हाँ और उसके साथ में मतलब कम से कम दस पीस तो बुके के बनवाना है हमको एक्स्ट्रा में जो मतलब हाँ तो

तो कितने का एक बुके बनेगा वैसे

दो सौ रुपये जी हाँ नहीं अच्छा ठीक है और हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ और हाँ और और उसके साथ में जो दो वह भी चाहिए माला भी चाहिए जो थोड़ी हैवी टाइप की थोड़ी अच्छी लगे मतलब नहीं नहीं गुलाब की गेंदे की अच्छी नहीं लगेगी गुलाब की चाहिए दो चाहिए और ती हाँ तो आप मुझे ये बता दीजिए ना कितने बजे आएँगे करने वाले मतलब डेकोरेशन करने वाले कितने से हैं आठ तारीख आठ आठ फेब्ररी मतलब हाँ तो वह मतलब दो बजे तो आप भैया दो दिन पहले करेंगे तो फ्लावर वह नहीं होंगे मुरझाएँगे नहीं मुरझाएँगे नहीं फ्लावर

जी जी अच्छा अच्छा तो यही एमाउंट लगभाग आप बता सकते हैं कितने के हैं मतलब कितने का होगा अच्छा मतलब बीस हज़ार रुप तो उसमें कुछ आप यह करोगे थोड़ा सा कम करोगे नहीं नहीं वह बुके तो चाहिए ही वह तो ज़रूरी है जी जी जी जी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है